मधुबनी जिलाके अन्तर्गत

एकटा नीक शैक्षणिक संस्थान अछि जाहिमे विद्यार्थीके शैक्षणिक वातावरणके वातावरणके मानकपर खरा उतरल अइ एहिठामके जतेक किओ शिक्षक कर्मी आओर शिक्षेत्तर कर्मी छथि एक भावा भावनात्मक लगाव लऽ कऽ विद्यार्थीके समोन्नत शैक्षणिक समोन्नतिके लेल क्रियाशील रहै छथि ओहिठामके शैक्षणिक माहौल एकटा परम्परागत पढ़ाइके के दृष्टिकोणे एकटा अव्वल दर्जा प्राप्त केने अछि ओहिठामके विद्यार्थीसब अपन तीन संकाय छै ताहिमे विज्ञान कला सङ्गे वाणिज्यके ताहिमे शक शिक्षक आओर विद्यार्थीके बीचमे बहुतो नीक समन्वय भाव छै जाहिके कारण प्रतिफल ओहिठामके शैक्षणिक परिणाम जे छै जकरा परीक्षाफल कहै छै सेहो कोनो ठामसँ नीक रहलै अछि विद्यार्थी सबके जे तीन संकाय छै ताहिमे इएह रहै छनि कि कोनो प्रोफेशनल कोर्स सबके कनि अहूठाम नीक जकाँ बेबस्था होइतै तऽ एखुनका समयके लेल परिस्थितिके लेल जेहन दौर चलि रहल छै ताहिमे नीक रहत कि